مجھے وائلڈ لائف فوٹوگرافی پسند ہے جبھی بھی میں کوئی زو یا سینچری میں جاتی ہوں تب تب جانوروں کو دیکھ کر جانور اور پرندوں کو دیکھ کر مجھے فوٹوگرافی کرنے کا من ہوتا ہے